हमारा गाँव शहर से थोड़ा दूर पड़ता है तो ज़्यादातर सामान लेने के लिए हम मार्केट में नहीं जा पाते क्योंकि वो बहुत दूर है तो जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याऍं होती थी होती हैं उतना दूर जाने में जिस वजह से हम गाँव में जो छोटी छोटी दुकानें हैं वहीं से सामान लेते हैं जिसमें दुकानें भी जो पास की हैं वो बहुत ज़्यादा छोटी हैं और उतना सामान वहाँ पर हम लोग को नहीं मिल पाता वो बहुत कम ही सामान रखते हैं जिसकी वजह से जो बड़ी दुकानें हैं वो गाँव से थोड़ा दूर पर है तो वहाँ पर हमें जाना पड़ता है तो वहाँ पर बहुत सारे सामान ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छे रखते हैं दुकानदार और कोई कोई ऐसे हैं जो उतने अच्छे सामान नहीं रखते बट रेट उनका बहुत ज़्यादा रहता है और उनकी दुकान पर ज़्यादातर सारी चीज़ें अवेलबल रहती हैं जैसे चीनी और चाय हो गया चावल हो गए और हरी सब्ज़ी हो गई और कुरकुरे हो गए ये सारी चीज़ें खाने की चीज़ें भी सारी की सारी वहाँ पर अवेलबल रहती हैं जो काफ़ी ज़्यादा सहायक रहती हैं जिसकी वजह से हमें मार्केट नहीं जाना पड़ता बहुत सारे सामान ऐसे रहते हैं जो दुकान से ही मिल जाता है तो यहाँ से हमें लेने में आसानी रहती है और सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो हमारे गाँव में जो बगल में एक लोग का दुकान है वो थोड़ा दूर पर पड़ते हैं बट उनके यहाँ जो सामान है वो सारी चीज़ें अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं जैसे दाल देख लीजिए तो वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में रखते है और चीनी भी उनका अच्छा रहता है और देखा जाए तो खाने के जितने भी सामान उनके यहाँ से लाया जाता है तो ज़्यादातर सामान का रेट भी कम रहता है और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी रहती है उनकी और दूसरे फिर दुकान पर देखा जाए तो वो सामान तो रखते हैं बट ज़्यादातर वो मिलावट कर के रखते हैं जिसकी वजह से वापस उनको रिटर्न करना पड़ता है या फिर अगर वो सामान अगर आप यूज़ कर लेते हैं तो आप को बहुत सारे दिक्कतें आती हैं क्योंकि सामान सही नहीं रहता जिसकी वजह से आप अगर उसका कुछ भी चीज़ बनाते हैं तो आपका अच्छा नहीं बनता जैसे बेसन हो गया तो उसमें भी वो मिलावट कर देते हैं तो वो खाने का जो स्वाद होता है वो वैसा नहीं होता जैसा कि जो अच्छे क्वालिटी के बेसन होते हैं उनका होता है और दाल भी देखा जाए तो फोर इक्ज़ाम्पल मटर की दाल ले लीजिए तो जो अच्छी क्वालटी के रखते है दुकान पर वो तो क्या होता वो पकाने में भी आसानी होती है बट जो दूसरी कुछ दुकान है उनके दुकान पर क्या है कि वो रेट तो उनका बहुत ज़्यादा है बट सामान अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से उनका जो दाल रहता है वो आप ले तो लेंगे उतने पैसे भी ले लेते हैं बट जो वो क्या है वो पकाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है तो देखा जाए तो जो पास की दुकान है वहाँ से सामान लेने में थोड़ी आसानी भी पड़ती है और वो सामान भी अच्छा रखते हैं जिसकी वजह से काफ़ी हेल्प हो जाती है